ग्रामीण आओर शहरी शिक्षण पद्धतिके अगर तुलना करल जाइ तऽ ग्रामीण इलाकाके स्थिति बहुत खराब छै पहिले तऽ आओर भी स्थिति खराब रहै जेनाकि यहाँपर सबसँ बड़का बात कि यहाँपर सरकारी इसकुल ही सबसे प्रमुख जरिया छै जहाँपर विद्यार्थी पढ़ै लए जा सकै छै यहाँपर व्यवस्था तऽ बहुत छै जेनाकि शिक्षकके बहुत अच्छा पे भी करल जाइ छै लेकिन उ उ हिसाबसँ पढ़ाबै नहि छै जाहि कारण कि विद्यार्थीके बहुत दिक्कत होइ छै आओर अगर शहरसँ तुलना करल जाइ तऽ यहाँके स्तर उ लेबलके नहि छै उपलब्धता तऽ छै यहाँ लेकिन शहरके तुलनामे अगर कोई प्राइवेट इसकुलके बारेमे बात करल जाइ तऽ ओकर तुलनामे बहुत ही कम छै यहाँपर सेवा तऽ देल जाइ ला चाहै छै जेना सब शिक्षकमे अगर दस गो शिक्षक छै तऽ पाँच गो शिक्षक बढ़ियो पढ़ाबै छै लेकिन पाँच गो शिक्षक अहिनो होइ छै जे टाइम पास करै छै जाहि कारणसँ विद्यार्थीके बहुत ही दिक्कत होइ छै ग्रामीण इलाकामे सेवा शुल्कके अगर बात करल जाइ अगर सरकारी इसकुल छै तऽ वहांँपर सेवा शुल्क तऽ नहिये लागै छै लेकिन ग्रामीण इसकुल कोनो कोनो प्राइवेट इसकुल भी अगर खोलै छै तऽ वहाँ भी शुल्क बहुत कम होइ छै लेकिन शहरी इसकुलमे शुल्क बहुत होइ छै जे कारण कि माता पिताके दिक्कतके सामना करै लए पड़ै छै